हाँ हमारे क्षेत्र जोधपुर की कला और फैशन का फिल्मों में उपयोग किया जा रहा है और कुछ विज्ञानों विज्ञापनों में भी उपयोग किया जा रहा है क्योंकि हमारा कल्चर पौराणिक कल्चर है जो इतिहास को याद दिलाता है इसलिए वो कल्चर फिल्मों में दिखाया जा रहा है जब ऐतिहासिक फिल्में बनाई जाती हैं उसमें हमारा क्षेत्र का कल्चर दिखाया जाता है जिससे हमें काफ़ी अच्छा लगता है और हमारे क्षेत्र की बढ़ोतरी होती है और हमारे क्षेत्र को सभी लोग जानने लगते हैं